साढ़े देश गी जेह्ड़ी अजादी थ्होई दी ओह् एह् बहूत मुशकिल कन्नै साढ़े जेह्के पराने साढ़े नेता होई गे जेह्के फ्रीडम फाइटर होई गे उं'दे बलिदान दी बजह कन्नै असेंगी एह् अजादी थ्होई दी अज्ज अगर जिंदा हा ते उ'नें उ'नें लोके दी बजह कन्नै जिंदा ना इड़िया गी इंडिपेंडेंस दुआने आस्तै खून गी बहाई इक इक बूंद गी लास्ट आखरी धोड़ी बहाए दा तालू जाइयै असेंगी कुदै इंडिपेंडेंस थ्होई दी ते जियां साढ़े नेता सुभाश चंद्र बोस होई गे उ'नें अजाद हिंद फौज बनाई इक उत्थै जाइयै जर्मनी जाइयै हिटलर कन्नै मिलियै उद्धरा जपान उद्धरा बापिस हिंदुस्तान धोड़ी लेइयै आए अजाद हिंद फौज ताकि अग्रेंजें गी इत्थुंआं नसाई सकन जे के अंग्रेजे उस टाइम आए हे ब्यापार करने गी उ'नें पूरा इंडिया अपने कब्जे च लेई लेता दा ऐ उ'नें सब थमां ज्यादा जेह्का मीं लगदा नेता जी सुभाश चंद्र बोस ने बहुत ज्यादा कीता साढ़ी उस आस्तै बाकी बी बहूत ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी होई गे भगत सिंह होई गे जेह्ड़े शहीद होइयै गे त्रेई साल दी उमर बिच्च अपने देश देश दे लेई अपनी स्वतंत्रता असेंगी स्वतंत्रत कराने लेई होर जेह्के हे मंगल पांडे होई गे जि'नें सब तू पैहले अपनी जेह्ड़ी साढ़ी अजादी ऐ उस आस्तै जेह्ड़े ठारां सौ सतुंजा बिच्च उनें सब तू पैह्ली जेह्की इक चिंगारी भड़काई ही जेह्की ओह् ही मंगल पांडे मंगल पांडे दी बजह कन्नै गै एह् जेह्का हा साढ़ी स्वतंत्रता दा कम्म शुरू होया नुहाड़े पैहले बी जियां महारानी लक्ष्मी भाई होई गेइयां साढ़ियां देश दियां उ'नें साढ़े आस्तै इन्ना किश कीता अग्रेंजे कन्नै लड़ाई कीती सारे लोकें गी आखेआ जियां तुस लड़ो तुस लड़गे ताइयें तुस एह् नेईं इक दिन दीमक आह्ले लेखे न एह् जेह्के ना इक दीमक आह्ले लेखे न इ'नें तुसेंगी खाई ओड़ना इ'नें तुसेंगी खाई ओड़ना अगर अज्ज तुस लोग जागरुक नेई होगे ते इ'नें तुसें लोके गी खाई ओड़ना ओह् महारानी लक्ष्मी बाई हियां मंगल पांडे हे जिनें सब तू पैह्ले विद्रोह करना शुरू कीता कि के उनें किश नीतियां बड़ियां गंदियां आनी दियां हियां हा कि जियां कोई राजा दा पुत्तर जेह्का होग उ'ऐ अग्गै राजा बनना कोई मतलब उं'दे अग्गै पैदा नेई होया तां उसदे अडंर अंग्रेज आई जाना उस दा नांऽ दित्ता उनेंगी डाॅक्ट्रिनआफ लैप्स आखदे जियां उसदे अड़र आई जाना ओह् इंदियां बड़ियां गल्त स्कीमां हियां ते ओह् गल्त जियां उ'नें बटबारा करी ओड़ेआ अपना बंगाल ते साढ़ा बटबारा करी ओड़ेआ उ'नें अलग अलग उ'नें गंदी राजनीती खेली इत्थै आइयै साढ़े जेह्के स्बतत्रतां सेनानी हे अगर ओह् नेई होंदे उ'नें खून नेई हा बहाए दा होंदा सिर्फ जियां साढ़े होई गै इक बापू जी तेग बहादूर होई गे लाल बहादुर शास्तरी लाल बहादूर शास्तरी बी होई गे अपने होई गे होर सुभाश चंद्र बोस होई गे चंद्र शेखर अजाद होई गे जेह्के अग्रेंजे दी गोली कन्नै बी नेईं मरे कि उ'नें आखेआ कि में अंग्रेजे हत्थें कदें नेईं मरगा अपनी लास्ट जिसलै आखिरी गोली बची ते अपने आप गी ओह् गोली मारी ओड़ी चंद्र शेखर अजाद देश उ'नें देश वीरें दी अस अज पूजा सरहाना करने कि उंदी बजह कन्नै अज्ज साढ़ा देश महान कहलाया जंदा ते उ'नें उ'नें उंदियें मातांए गी बी अस नमन करने गी जिंदी बजह कन्नै साढ़े इ'नें बीर सपूत पुत्तर पैदा कीते उ'नें मातें बी अस नमन करने आं सुखदेव होई गे बहादुर होई गे सुखदेब बहादुर होई गे भगत सिंह होई गे चंद्र शेखर अजाद होई गे एह् नेह् लोक हे जेह्के इंदी बजह कन्नै गै असेंगी अजादी थ्होई नेई तां साढ़ा देश कदें अजाद नेई होई सकदा हा मन्नो जां नेईं मन्नो